हेलो बोलु हँ छै लेबै की गेंदा फुलके तऽ होतै अन्तर एक रुपआ पीस छै गाछके दाम दस गो मतलब एक साथमे दै छियै गुलाबके तऽ बीस रुपआ आर छै अहाँके डहेलिया फुल छै शो पीस वाला सब छै आओर फेर की कहै छै ओ तिरा मीरा ईसब छै कुछ नइ ओकरामे खाद्य बीजके जरुरी होइ छै पानी समय समय पर फेर ओकरा मतलब अच्छा से ओकर देखभाल करबय अहाँ तऽबढ़िया से होतय हँ हँ हँ तुलसियोके गाछ छै रुकु देखय लए पड़तै छै कि नहि हँ होतै होतै उजला तुलसी कि काला वाला हँ हँ छै हँ मिल जेतै छै हँ छै हँ अड़हुलोके होतै ओ पाँच पतिया वाला छै गुच्छा वाला छै इएह अभी इएह सभटा छै हॅं हॅं उजलो छै हँ गुलाबी उजला दुनू छै

अच्छा ठीक कनैलोके हँ हँ कनैलोके हेतै हँ हँ हँ देखय लए पड़तै छै कि नहि छै अच्छा अहाँ आबै छियै की

अच्छा अच्छा अच्छा अहाँ आबिऔ तहन देखै छियै कोन कोन गाछके छै फुल अच्छा ठीक छै आबिऔ ठीक छै आबिऔ अहाँ ठीक छै ठीक छै हँ आबु हँ हँ खोजै छी